मैं गाँव का रहने वाला हूँ और शहरों की तरफ जाता हूँ क्योंकि गाँव के अंदर वो सारी आधुनिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो शहरों के अंदर होती हैं वो सारी सुविधाएं जैसे बड़े अस्पताल बड़ी शिक्षा चिकित्सा ऐसे बहुत सारे आइटम जो गाँव के अंदर नहीं मिलते हैं लेकिन गाँव भी शहरों से कम नहीं है वहाँ पर शुद्ध वातावरण शुद्ध हवा शुद्ध खाना अच्छे लोग व्यावहारिक जीवन सादा उच्च विचार तो बहुत ही अच्छा है दोनों का सम्मेलन